अॼुकल्ह जेका वधीक ऐप इस्तेमालु थियनि था हुननि में मुंहिंजे ख़्याल सां वॉट्सैप फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम इए ऐप अहिड़ा आहिनि जेके वधीक खां वधीक माण्हू इस्तेमालु करे थो ऐं जीअं की असां ॼाणंदा आहियूं कि स्माटफोन जो ॾाढा फ़ाइदा बि आहिनि त नुक़्सान बि आहिनि फ़ाइदा इहे आहिनि की घर वेठे हर शइ मिली थी वञे स्माटफोन जे ज़रिये ऐप अॼुकल्ह अहिड़ियूं थी अचनि घर वेठे हर तांजो खाधो पीतो जेके बि शइ तव्हांखे कपिड़ा लता जेके बि तव्हां खे खपनि उहो हिकिड़ी ऐप सां स्माटफोन से करे करे तव्व्हां पांजे घरु घुराए सघंदा आहियो ऐं नुक़्सानु इहो आहे की हिन जे करे स्माटफोन जे करे माण्हू सभु शइ भुलिजी वियो आहे न रिस्तेदारी न कमु कार हर कुछ बसि सॼो ॾींहुं माण्हू अॼुकल्ह जा ॿा्र बि जेके आहिनि स्माटफोन खणी करे वेही रहंदा आहिनि सॼो सॼो ॾींहुं हुननि खे वेहारे छॾियो त उहे इन गूगल ते शइ ते हिननि ते अलाए छा छा ॾिसंदा रहंदा आहिनि सॼो ॾींहुं हुन जो पास थींदो आहे जेको पहले असां ॿाहिरि घुमणु फिरणु वेंदा हुआसीं खेॾणु वेंदा हुआसीं खेॾंदा हुआसीं उहे आऊटडोर गेमा ही बंदि थी वई आहिनि हिननि जे करे हिननि जे अचण सां ॿार जी फिज़िकल जेकी आहे उहा ख़तम थी वई आहे सॼो ॾींहुं ॿारु घरु ई वेठो आहे स्माटफोन खणी करे उन्हनि मां ई गेम खेॾे थो अॼुकल्ह त पढ़ाई बि हुननि में ई थी वई आहे त इहे ॿई शइ तव्हांखे ॿुधायूं